मेरा नां परदेस राज में तुसें ई सनां मेरा फेवरेट स्टाईल जेह्ड़ा म्यूजिक दा केह्ड़ा ते जेह्का मेरा फेवरेट ते ओह् ऐ पंजाबी पंजाबी गाने मतलव ऐसे होंदे कि बढक होंदी मतलव स्ट्रांग होंदे सुनियै अंदरां दा फील आंदी ऐ जियां मतलव हथियारें पर गाने होंदे जेह्लै बंदे सैर करदे होई सिध्दु मूसेआह्लै दे गाने लाईडे बंदे गी अपने बारे इक ऐनर्जी आई जंदी पावर आई जंदी मतलव गाने सिनने कन्नै बंदे गी पावर आई जंदी ओह् गाने गै ओस टाईप दे होंदे बडक बूडक आह्लै गाने होंदे मतलव गैंगस्टा आह्लै गाने गैंगस्टर मतलव दूऐ साह्बै दे गैंगस्टर जेह्दे च गाने च मतलव गैंगस्टर बनी जंदे न ओह्दे कन्नै बंदे गी मतलव ऐनर्जी फील होंदी पावर ओंदी बाकि अपने डोगरी गाने बी शैल होंदे रोमैंटिक होंदे बाकि अर्जीत सिंह होईआ हिंदी गाने बी शैल होंदे गाने अच्छे गै होंदे